हम जब छोटे थे तो गंगा स्नान करने जाते थे तो उस टाइम तैरना नहीं आता था तो हमारे यह जो चाचा जी के साथ गए तैरने गंगा जी स्नान करने मतलब तैरना सीखना था तो चाचा तैरना सिखाओ चाचा तैरना सिखाओ तो उन्होंने डब्बा दिया बोले डब्बा पकड़ो यह डब्बा पकड़ा कर रोक डब्बा तो भाई वह सब मुँह पर बंद था पानी में तैरता ही है अब उसी के ऊपर अपना अपने को लिटा दिए बोले हाथ पाँव चलाओ अब वह डब्बे पर लेट कर के पेट के बल हाथ पाँव अपना इधर उधर थोड़ा पौ बहुत पटके पुटके उसके बाद फिर चाचा अपनी गोद में ले लिए हाथ थोड़ा सा पानी के ऊपर रख कर अपने हमारे पेट के पास मतलब हाथ लगा कर के बोले हाँ ऐसे चलाओ हाथ चलाओ पैर चलाओ पैर चलना चाहिए तो काफ़ी देर तक मतलब प्रयास किए कए मतलब महीने दो चार महीने लग गए उनके साथ में गंगा जी के किनारे अपना घर ही है अपन लोग गंगा जी स्नान करने जाते धीरे धीरे धीरे धीरे करके अपन सीख गए अपन बड़े हो गए सीख गए तैरना भी अच्छी तरह आता है ऐसे ही एक बार हमारे गंगा के किनारे घाट पर एक बार एक लड़का डूबने लगा अब अपन लोग उस समय दोपहर का टाइम था गंगा स्नान करने गए रहे वहाँ कोई नहीं दिख रहा है आजू बाजू से कोई नाव वाला भी नहीं दिख रहा है अब वह डूब रहा है तो अपन लोग को दिमाग लगाए फिर उसको रुमाल अपने गमछा जो होता है वही गमछा फेंके तो उसको पकड़ पकड़ रहा है उसको कहे गमछा पकड़ो पकड़ो पकड़ो तो तो उसने गमछा पकड़ा उसके बाद अपन भी कूदे फिर एक लड़का बाहर से ही खींच रहा है अपन लोग उसको ठेल ठाल कर फिर बाहर ले आए उसको बचाए ऐसे ही एक बार अपने भतीजे को ले गए तो उसने भी बोला चाचा हमें तैरना सिखाओ चाचा हमें तैरना सिखाओ तो उसको भी अपन लोग जिस स्टाइल से अपन लोग सीखे रहे जैसे डब्बा और यह जो होती है घर में यूज़ होता है वह पीढ़ा पीढ़ा जो बोलते हैं अपन लोग चक मतलब चकले टाइप का होता है पीढ़ा पिढ़इया तो वह भी पानी में तैरता है उस पर ज़्यादा बढ़िया बनता है तो अपन लोग उसमें उस बच्चे को लिटा दिए फिर बोले हाथ पैर चलाओ तो धीरे धीरे धीरे करके वह भी सीखने लगा वह भी महीने दो महीने में सीख गया अब आज वह दूसरे को बताता है अपना भतीजा है वह दूसरे को सिखा रहा है वह भी बड़ा हो गया है ऐसे अपन लोग एक बार गए वहाँ मतलब रिश्तेदारी में गऐ रहे वहाँ तालाब और नहर रही वहाँ नहर में लड़के इस पार उस पार इस पार उस पार कर रहे हैं उसी में एक लड़के को मतलब हाथ से छूट गया छोटा लड़का रहा ओहु छूट गया तो अपन लोग रहे कहो अपन लोग तो गंगा के किनारे वाले हैं अच्छी तैर मतलब तैर लेते हैं तो अपन लोग कूद कर के उसे पहले बच्चे को पकड़ कर फिर नहर से बाहर किए ऐसे ही एक बार ऐसे तालाब में एक घटना घटी वह भी लड़का मतलब ऐसे ही गइया भैंसिया चरा रहा था मतलब चारा खिला रहा था उसको गइया भैंसिया उसकी जो है मतलब पानी में चली गई तो भैंसिया को वहाँ मतलब इधर उधर करने के चक्कर में वह भी पानी में कूद गया वहाँ भी वह भी डूबने लगा तो वहाँ भी उसकी मदद किए अपन लोग किसी तरीके कपड़े के द्वारा फिर उसको भी बाहर निकाले तालाब ओलाब में लो उतनी डर नहीं रहती लेकिन ई फिर कि फिर भी अपन भाई बच्चा है डूब जाएगा तो ख़त्म होइ जाएगा लेकिन गंगा जी का तो वही कोई किनारा का मगु छात थाह ही नहीं है कि कहाँ पानी चला जाए खींच कर ले जाए कहाँ न ले जाए अरे सबसे ज़्यादा डर गंगा जी में होता है नदी में होता है तालाब ओलाब में उतनी डर नहीं होती ऐसे ही करके अपन लोग तैरना सीखे सिखाए और आज भी अपन लोग तैरते हैं कभी कभार जैसे गर्मी का सीजन हुआ तो इन्जॉय करने का मूड हुआ तो आज भी अपन लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो तैरते हैं बस यही है